जोंहाथ दा आंथ आङो फैजेननायनिफ्राय आं हाबा जानायनिफ्रायनो आङो ब्रह्मसो बिमा बिफानाव आइ मोननाव आफा मोननाव आङो बाथौमोन आरो आफा मोनहा आइ मोनहा दासो उनाव ब्रह्म जालांदों बिसोरो आंहाथ' फैजेननाय बोरायनाव फैजेननायनिफ्रायनो बिहाव बिखुनजोआनो आवाथिसो सावखायोमोन आवाथि सावो ओमफ्राय बिदिनो बेहेल बिलाइ थायजौ बिलाइजों सावोमोन आरो जय्गखौ बेहेल बिलाइ थायजौ बिलाइ बिबार बिलाइ जों जैगो होयोमोन ओमफ्राय दा ससेआव ओमफ्राय बिदिनो बाथौ दं बेखौ थानसालि होनो आरो जों बेखौ बाथौ बेवहाय जेवारि सावबाय जेवारि सावबाय बिबार होबाय जेवारि सावबाय खुलुमबाय आइ आफानाव गाबखबाय जोङो इसोरनाव जेनबा जोंहा निदान सिदान न'खराव न'खराव निदान सिदान दाजाथों बिफद आफद फोर दाजाथों होननानै जों गाबखनाय जायोमोन आरो बाथौआव आङो बिदिनो फिसाफोरनि थाखाय फिसाफोर फरायनायनि थाखाय फिसाफ्राबो जि खसथयै स्कुलाव थांनांदों फिसाफोरा जि खस्थयैनो गुरुभाषायाव सोमोन स्कुलानो गुरुभाषायाव आलिबो गैया लामाबो गैया आलि दुब्लिजोंसो थानांगौमोन आलि आलि गोरलै खोगोन सोरहाबा आलि गोरलै गानो मोनला माननो मोनला दुब्लि दुब्लि दुब्लि थांदों लामा गैयामोन जोंना गुरुभाषायाव स्कुल आव फैनायाव फिसाफ्रा आरो द्रेस गैया दानि बायदि न'आव गाननाय द्रेस जोंनो फैनांगौ फेन खानदा खानदा दखानबो खाथियाव गैया ओरैनो गुरुभाषायाव फैबाल' दखान मोनबाय थायबा गाहाम थारनै गाहाम मोनबोसै फैसाया थायबाबाथ मेरला बुरजासो थायनै गाहाम थायसे गाहाम मोनबोसै बेजोंनो जालांनोसै गोदोथ मेथायाबो सारेना आथोनानि मोनजायोमोन दाथ' बिदि नंला थायसे गाहाम हरबानो मेरला मेथाय मोनजालाङोमोन फिसाफ्रा जि खस्थयैनो फरारनादों आंना फिसाफ्रा लेखाखौ